بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ فنون دستکاری یا جیسے کہ برتن کا ہے بڑھئی کا ہے پھر اس کے بعد الیکٹریسین ہے پینٹر ہے ہیئر کٹنگ ہے یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا گھر چلانا رہتا ہے ان کے پریوار کو چلانا رہتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے جو ضرورت کا سامان ہے وہ پورے پورا کرنا رہتا ہے تو بہت سے لوگ اس چیز میں جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ لے لیں الیکٹریسین کا کام جو الیکٹرک کا کام ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں کرتے کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹریسین کا کام کرتے ہیں بڑھئی کا کچھ کام کرتے ہیں کچھ کارپینٹر کا کام کرتے ہیں کچھ جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں پینٹ کا کام کرتے ہیں اور کچھ جو ہے موٹر سائیکل کا کام کرتے ہیں تو اس سے ان کو ضرورت ضرورت کی چیزیں چاہنی ہوتی ہے جیسے کچھ پیسے کمانے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنی رہتی ہے تو بہت سے لوگ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز کو کرتے ہیں اس کام کو کرتے ہیں اور ان سے ان کو فائدہ ملتا ہے اس لیے ان کو مجبوراً طور پہ ان کو کرنا پڑتا ہے تو بہت سے ہیں جیسے کہ مٹی کے برتن بھی بنانے والے کو بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں جب وہ دیا کے لیے مٹی کے برتن بناتا ہے پانی کا گڑھا بناتا ہے تو بہت سے فائدے ہیں